گاؤں کے اندر بجلی اٹھارہ گھنٹے رہتی ہے لیکن شہروں کے اندر بجلی چوبیس گھنٹے رہتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چوں کہ شہروں کے اندر بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں بزنس مین لوگ ہوتے ہیں جن کے بہت سارے کام جو ہیں وہ بجلی کے ذریعے ہی ہو پاتے ہیں اس لیے بجلی ہمیشہ رہتی ہے اور اس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی کمپنیاں چلتی ہیں جس سے وہ خوب بجلی کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہیں اگر بجلی کٹ جاتی ہے تو اس سے شہر کے لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے اور بہت زیادہ متأثر ہوتے ہیں اور ان کی کمپنیوں کا لاس ہو جاتا ہے اور بہت سارے جو آن لائن بزنس ہوتے ہیں وہ ان کے اندر بہت زیادہ کمیاں آتی ہیں اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں بجلی کٹنے کی وجہ سے